यह समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि अपने डाकुमेंस बनवाने के लिए हमें काफी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्द से जल्द जो भी काग़ज़ हैं हमारे तैयार हो जाए लेकिन इसके लिए जो भी व्यवस्थाएँ की गई हैं प्रशासन द्वारा वह तो की गई हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जोकि समय देते रहते हैं हमें आज आना कल आना परसों आना सर्वर डाउन है कहीं यह है कहीं वह है तो सर नहीं आए हैं तो सर छुट्टी पर चले गए हैं काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने काग़ज़ कंप्लीट करवाने के लिए तो यह सारा सिस्टम ठीक नहीं है भारत में ये चीज़ें सुधरना चाहिए यह आज की समस्या नहीं है यह बहुत पहले से समस्या है कि अफसर से लेकर चपरासी तक सब लोग आज आना कल आना परसों आना साहब छुट्टी पर चले गए हैं ये सारी चीज़ें हैं उनके साथ